पंहिंजे देश में हारी वीचारा ॾाढी महिनतु कनि था ॾाढी महिनतुनि सां अॻियां अचण जी कोशिशूं कनि ता पर हाणे मौसम जो कोई भरोसो रहियो कोन्हे केॾीमहिल बरसाति पइजी थी वञे बिन मौसम केॾीमहिल कुझ थो थी वञे उहे ॿिज पोखनि था त पाणी ॿिनि ॿिन मौसम जी बरसाति में बीज वही था वञनि छा कनि किसान बि वीचारा जीअं तीअं करे उहे पंहिंजी अॻियां वधण जी कोशिशि था कनि था पर विच में जेके अचनि था न दलाल उहे विच मां ई अधु पैसा उन्हनि जा खाई था वञनि हुननि खे कुझु हेॾी नॉलेज ई नथी हुजे की सरकारु हुननि जे लाइ छा थी करे किसाननि खे पाण खे हुननि खे सम्झाइण जी ज़रूरत पए हुननि जे लाइ सरकारु ॾाढो कुझु करे रही आहे हुननि जे पैस उन्हनि खे अॻियां अचण लाइ मदद रूप त आहे पर उहे पुठिया आहिनि उन्हनि खे कुझु ख़बर न आहे की भई किथे असांखे छा मिले थी कहिड़ा मुफ़्त असांजे लाइ सरकार नेम कढिया अथई पर उन्हनि खे कोई अंदाज़ो कोन्हे को हिन जे करे उन्हनि जे मथां आत्महत्या करण जी कदार ते अची था वञनि त सरकार खे कोई अहिड़ो सहुलो रस्तो कढणु खपे जंहिंसां सभु कोई नॉलेज हारीअ ताईं पहुचे ऐं उहे अॻियां अचनि